हॅलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान उलयतां हांव नीव वाडाचें साक्षी साताडेकर उलयतां आमचें हांगासर आमच्या घरांतलीच लायट गेलां वाड्यार सगल्यांची लायटी आसा आमची थंगासरली लायट गेला आमी हालींच लायटीचें बील भरलेलें आनी हें आमचें आतां तिसऱ्या फावटी लायटी वयता कितके फावटी तुमकां फोन केल्या आनी तुमकां सांगलां की आमचें घरा येवन मातशें पळोवचें तुवें दोन फावटी मिटर पळोवन गेला तरी आमची लायटी वचत आसा तुमी एक तर येवन सांगा आमची लायटी कित्याक वयता ती जावं आमच्या मिटरान कितेंय प्रोब्लम आहा की तुमचे हितून कितें प्रोब्लम आहा म्हाका हांगा रांदपाक हें जाता तुवें मातशी बेगीन येयात आनी मातशें म्हाका रांदता तें हें करात म्हाजी आमकां थंयसर लायटी ना सद्दां सद्दां तुमची इत कटकटी आसता म्हाका हांगा रांदपाक खूब त्रास जाता काळखान हांव किदें म्हणून रानू म्हाजें शीत अर्दे कुटे आहा अर्दे शीत हांवें इंडक्शनाचेर दवरलेले इंडक्शन लायट ना म्हणून बंद पडलेले आसा आतां म्हाजी कडी उरली ना म्हाजे शीत जालेले ताज्या कडी जाय आतां कशें करूं हांव तुमी मातशें बेगीन तुमचें सद्दां सद्द्याची कट कट जाल्लेली आसा मातशें तुमी बेगीन तपासून घेयात तुमचे ना जाल्यार हांव तुमचे हांवें हितून कंप्लेन मारताले किद्याक वाड्या वयलीं सगळीं लायटी आसा आमचीच लायटी ना परत परत आमचीच लायटी तुमी हें करता किद्याक अशें तें मातशें तुमी तपासून घेयात ना जाल्यार आमची घरांची सगळी लायटी वयतली एक प्लग चालू केल्यार आमचो फ्यूज बंद पडटा खंयचो फ्यूज किरें आनी कितें जाता जावं खंयचो बल्फ मदींच हाय वोल्टेजा खातीर तो ब्लास्ट जाता ही तुमची चूक दिसता म्हाका कित्याक तुमी आमच्या ला घराक लायटीचो चड प्रेशर बीन घालता दिसता छानक इतको फोर्स घालता आमचे बल्फ बीन ब्लास्ट जाता ते आतां लायट येसर म्हाका बय मेडवाती मोमबत्यो बीन घेवन भोंवची पडटली ती आनी काळखांक सोदूंक जाय ती आतां कशी सोदूंक आ फोनाचो टॉच कांय आतां फोनूय चार्जींग ना तें कितें करूं मातशें तुमी बेगीन तपासून घेयात तुमकां मातशें पांच ती धा मिनटां दिता म्हाजो गोंयोचो जालो हांव तांकां म्हजी भुरगीं बीन आहा तांकां किदें म्हणून रांदून दिवंक आतां आमचे मशांनी येता गरमी गर्मेन फेना सकट रावोंक सुद्दां जायना मातशें बेगीन करात तुमी तुमचें कितें तें ना जाल्यार हांव तुमची व्हडल्या ऑफिसांनी कंप्लेन मारतां